हाँ हमारे शहर में हमारे आसपास के क्षेत्र में काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो रा गाँव में नहीं है और शहरों में उपलब्ध हैं जैसे की वाहन की सुविधा पानी बिजली और काफ़ी सुविधा हैं जो गाँव में नहीं जैसे कोचिंग स्कूल कॉलेज वगैरह हॉस्पिटल यह सुविधाएँ गाँव में कम मिलती है जिससे लोग शहर में चले गए रहने के लिए और यह सुविधाएँ पहले नहीं थी अब तो यह कोचिंग कॉलेज स्कूल पानी की सुविधा बिजली की सुविधा अस्पताल की सुविधा अब तो गाँव में भी हो गई हैं इसलिए लोग गाँव में भी रहने लगे हैं और कुछ लोग अपनी हाई एजुकेशन के लिए शहरों में निकल गए हैं